दिल्ली राज्य जे अंदरि शिक्षा जी क्वालिटी पुठियनि कुझु सालनि में ॾाढी घणी वधी करे सुठी थी वयी आहे हितां जा स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेविल ते कम्पटीशन जे लाइक़ु थी विया आहिनि वरी वरी गवर्मेंट पोजीशंस ऐं प्राइवेट कंपनीज़ में ॾाढी सुठी पोजीशंस झांकदार बि थी विया आहिनि हिते कुझु ॾाढा सुठा संस्थान आहिनि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ई सठि खां मथे कॉलेजिज़ आहिनि उनजे अलावा दिल्ली टेक्नीकल जी यूनिवर्सिटी आहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी आहे ऐं आई आई टी आ जी कॉलेज आहे ऐं इहे सभु कॉलेजिज़ टेक्नोलॉजी जा मैनेजमेंट जा इनजे अलावा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस बि डाढो वॾो इंटरनेशनल लेविल जो इंस्टीट्यूट आहे मेडीकल साइंस लाइ काफी पॉलीटेक्नीज़ डिप्लोमा कॉलेजिज़ बि आहिनि त कुलु मिलाए करे हर साल दिल्लीअ में अढाई खां टे लख ग्रेजुएट ऐं पोस्ट ग्रेजुएट तयारु थींदा आहिनि ऐं इनमें घणो करे ॾाढी सुठी योग्यता वारा ऐं कुशलता वारा माण्हू सॼे देश जी प्रकृतीअ में भागीदारी ॾियनि था